आइ हम टु स्टेट बुक मँगेलहुँ आ पढ़नाइ स्टॉर्टो करलहुँ तऽ ई देखैत छी एहिमे काफी नया चीज इण्टरेस्टिंग यऽ दुटा डिफरेण्ट डिफरेण्ट स्टेटसके लोग शादी कय रहल छै प्रेममे पड़लक यऽ तऽ ई बात देखलियै हँ केना अलग अलग समाज होइ छै परिवार होइ छै समन्वय केना कयल जा सकयए शादीमे कतेक कम्परमाइज कयल जाइ छै से सभ चीजसँ परिचित भेलहुँ चेतन भगत जी नीक लिखने अछि आ साथमे एकटा हमर प्रोडक्टो सही टाइमपर आबि गेल हमरा पढ़यमे नीक लागि रहल यऽ